पाँच हजार सात सौ तीस पंद्रह हजार सात सौ पैंतालीस सोलह हजार छ सौ बहत्तर उन्नीस हजार छ सौ अड़तालीस पाँच हजार छ सौ छाछठ